اگر میرے شوق كی بات كی جائے تو مجھے فوٹو گرافی كا بالكل شوق نہیں ہے اِسی لیے میں زیادہ شوشل میڈیا پر ایكٹیو بھی نہیں رہتا ہوں چاہے واٹسایپ ہو فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب ہو یا ٹویٹر ہو اِسی طریقے سے میں اِن سب چیزوں پر زیادہ ایكٹیو نہیں رہتا ہوں لیكن اگر اِس كو ایک شوق كے طور پر مانا جائے كہ شوق كے طور پر كہ فوٹو گرافی كیسے آگے بڑھ سكتی ہےاور فوٹو گرافی كو كیسے جاری ركھا جا سكتا ہے تو فوٹو گرافی جاری ركھنے كا سب سے بڑا وجہ ہوتی ہے انسان كے اندر كی لالچ كہ انسان جب لالچ كرتا ہے كہ میں اچھی فوٹو كھینچوں گا اور بس كو اپلوڈ كروں گا سوشل میڈیا پہ تو میرے فالوورس بڑھیں گے میرے فین بڑھیں گے جس سے میری ان كمنگ ان كمنگ بڑھے گی میری اكانومی بڑھے گی میرے پیسے بڑھیں گے میرے ان كمنگ اور میری ارننگ بڑھ جائے گی لوگ اِس شوق سے اور فوٹو اچھے اچھے كھینچتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور كبھی كبھی لوگ شوق میں بھی فوٹو كھینچتے ہیں كہ لوگوں كو دكھانے كے لیے كہ میں اتنا خوبصورت دكھ رہا ہوں اور میں یہاں جا چُكا ہوں اور میں یہاں كی ویزٹ كر چُكا ہوں اور میں لنڈن پیرس یوروپ تاج محل آگرہ اور یو پی راجستھان وغیرہ وغیرہ جو بھی فیمس فیمس جگہ ہیں مشہور جگہ ہیں میں اُن سب كی زیارت كر چُكا ہوں بہت سے لوگ اِس وجہ سے بھی فوٹو كھینچ كر ڈالتے ہیں اور اگر یہ شوق لوگوں میں باقی ہے تو فوٹو گرافی كی تحریک آگے چلتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی